जी जी मनेजर ही बोल रहे हैं लहँगा और शेरवानी के दस हज़ार तीस पंद्रह हज़ार तक मिलति है वह तो पंद्रह हज़ार से बीस हज़ार तक आपको पूनम से अलग चलिए आप बताइए कौन से कलर के लहँगा चाहिए आपको सब है हाँ

जी सब है जी सर याद था पर भूल गया मैं पंद्रह हज़ार से बीस हज़ार तक की दस हज़ार जी सबके लिए केवल दस हज़ार लेंगे क्या कम करिए इतना महँगाई के ज़माना है चलो एक ही बार बोल रही हो तुम हाँ चलो कम कर दे रहे हैं

हाँ सामान सब है आज से भी बनाते हैं लहँगे बनाते हैं सब बनाते हैं किसी सब बन जाए जी सब कर देंगे मुछ पैसे में जो बीस हज़ार बोले हैं ना उसी में हो जाएगा

बीस हज़ार तक लग जाएगा